सब बढ़िया है हाँ तो ठीक है क्या लेना है तो ये लोकल लेना है कि ओरिजिनल कंपनी का लेना है ठीक है आप दुकान पर आइए तब हम बताते हैं तो आप आइए दुकान पर हम आपको दुकान बता रहे हैं गुलाटी इलेक्ट्रॉनिक ठीक है और वहाँ पे सामान बहुत बढ़िया मिलता है तो कब आ रहे हो तो फिर आइए जो जो लेना है बताइए वायरिंग वायरिंग भी करवाना है कौनसी कंपनी का तार लेना है आर के आर के लाइट बढ़िया है और हेलीकैल भी बढ़िया है और हाँ तो वही इस समय हेलीकैल चल रहा है अगर वो लेना है ना तो बहुत बढ़िया है हाँ ठीक है ये ठीक है मैं आपको दिलवा दूंगी डोनेसन पर

ठीक है आइए तब ठीक है आइए फिर चलते हैं दुकान पे तब बताते हैं हाँ हाँ सब बढ़िया है कुछ तो पैसा लगेगा सारे सामान आप बढ़िया खरीदेंगे तो पैसा भी बढ़िया लगेगा ठीक है